पंजवीह जनवरी ॿ हज़ार हिकु सत्रहीं फरवरी ॿ हज़ार ॿ सोरहीं मार्च उणिवीह सौ पंजानवे सतीं अप्रेल उणिवीह सौ असी पंजी दिसंबर ॿ हज़ार टेवीह